पंज हज़ार हिकु ॾह हज़ार हिकु सौ टे एकवीह हज़ार हिकु सौ ॿारहं चोवीह हज़ार पंज सौ टेवीह नव हज़ार टे सौ ॿावीह